हूँ जी अररिया जिलामे तऽ हँ जी अररिया जिलामे तऽ बहुत बढ़िआँ विकास भए रहल छै

मार्केट सब तऽ बहुत बढ़िआँ छै एतऽ एकसँ एक दुकान छै सब तरहके चाहे जाहि लए दुकान खोजू अगर बैगे सबके दोकान मिलत तऽ ढेर मिलत खेलौने सबके दोकान छै तऽ बहुत छै खाइ पियैके एहन सामान छै तऽ बहुत दोकान मिलत अहाँके कपड़े बस्तरके छै तऽ बहुत छै एहन सब ढङ्गके एतऽ छै बहुत सुन्दर व्यवस्था छै अररियामे एकर मार्केट बहुत डेवलपमे छै आओर ओहि फोर लाइन लै कऽ अररियाके बहुत जादे विकास छै जगह जगहपर देखबय मतलब एतेक सुन्दर विकसित छै भेलैये अररिया जे उ कहयसँ बाहर छै एकसँ एक ज्वेलर्स मिलत अहाँके

बहुत बढ़िआँ मतलब बर्तनेके दोकान छै तऽ बहुत जादे छै जे दो कौस्टमेटिकके दोकान छै तऽ बहुत छै तऽ आरो अररिया डेवलप छै मानिकऽ ई अहाँके चिड़ियाघर जे बनलय नया अइमे बहुत बहुत दूर दूरसँ आबय छै सब चिड़ियाघर घुमयके वास्ते की मन्दिर छै काली मन्दिर बड़ा प्रसिद्ध छै ओइ उ देखयके वास्ते लोक बहुत दार्शनिक जगह छै तै दुआरे ओइ सब चलते मार्केटमे डेवलप बेसी छै हँ सब चीज अररिया कॉलेज अररिया एखन एक नंबर स्थानपर छै आओर बहुत डेवलप छै मतलब अररिया मार्केटमे एहन कोनो चीज नहि छै कि जे चीज अहाँके नहि भेटत नहि मिलत आओर हर समय तऽ जे छै आदमी भरले रहय छै ई सब तरहके छै ठीक छै तऽ हम राखय छी